अगिला महिना हमर मम्मीके श्राद्ध रहै से सभ काम करय परलै हमरे केओ नहि रहै ननद रहै एगो दियादिनी रहै सभ सम्हारै परले हमरे हमहि सभ भोजन भातसभ कए कऽ सभ चीज़ केलियै चूल्हे पर सभ चीज़ बनलै गैसो पर बनलै बड़ी बनलै चरौरी बनलै भात बनलै साग बनलै सब्ज़ी बनलै सभ चीज़ करय परलै हमरे से अहाँसभ जेना जे करबै से कए देबै लेकिन करय तऽ परै छै हमरे सभ चीज़ भीर परलै पाँच गो बच्चा छै सभ उनके खाना बनबै परै छै तऽ सभ चीज़ समहारय परै छै हमरे इतना तऽ सभ काममे तऽ छियै भानस भात सभ कुछ करय परै छै अहाँसभ जे करबै से अहाँ करबै हमरासभके तऽ बहुत तकलीफ़मे देने छै की करबै गाममे तऽ किछु होइ नहि छै तैं दुआरे हमरासभके बहुत परेशानी छै अहाँसभ समहारि लेबै तऽ आओर बढ़िआँ ओहि दुआरे अहाँसभके कृपा रहबाक चाही